कोनो ड्रॉइंग बनबैमे सबसे पहिने बॉर्डर बनाएल जा रहल अछि ओ बॉर्डर पर चित्रके देखैके नजरिया चेंज भऽ जाइ छै ओहि सऽ खील उठै छै आओर ड्रॉइंगमे कलर मिलबैके लिए कलर बहुतो तरहके होइ छै जेना लाल आओर पीला मिलेबै तऽ ऑरेन्ज हेतै ताहिमे बेसी मजा अबै छै कलर ड्रॉइंग बहुत नीक सब्जेक्ट छै ड्रॉइंगसँ ड्रॉइंग से लोकके कोनो सब्जेक्टके लोक आगू सबसे आगू ड्रॉइंगेके कऽ सकैत छै ड्रॉइंगमे कोनो यदि मोन लगाके कयल जाय तऽ ड्रॉइंग सऽ किछु कऽ सकैत छै ड्रॉइंगमे मोनो लगतै बच्चा बूढ़ जवान सबके ड्रॉइंगमे मजा अबै छै हम केने छियै तैॅं हमरा पता लेकिन हम एहिमे लक्ष्य नहि बना सकलहुॅं तैॅं हम केकरो किछु सीख लऽ सकैत छी